ٹیکنالاجی نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے میری زندگی میں بہت ٹیکنالاجی نے بہت سی ترقی کی ہے جیسے کہ پہلے کے دور میں لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھیں پہلے کے زمانے میں مکسر نہیں ہوا کرتا تھا جس جیسے لوگ مسالہ پیس سکیں پہلے فرج نہیں ہوتا تھا موبائل فونس نہیں ہوتے تھے پرنٹر وغیرہ یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا تو پہلے کے لوگ بہت مشقت سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے لیکن ابھی ہمارے دور میں ٹیکنالاجی نے بہت بہت سے ایسی آسانیاں پیدا کردی ہیں ابھی ہمارے دور میں موبائل فون ہیں پرنٹر ہے پے ٹی ایم ہے جی پے ہے اور فرج ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دور میں ابھی موجود ہیں جن کے ذریعے ہماری زندگی بہت آسان ہوگئی ہے پہلے کے لوگ پانی کے لیے کنویں کو استعمال کرتے تھے کھانا پکانے کے لیے چولہے وغیرہ کا استعمال کرتے تھے لیکن ابھی ہمارے یہاں آر او ہے فرج ہے ہر چیز ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بہت آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں اسی طرح ٹیکنالاجی نے ہماری زندگی بہت آسان کردی ہے